मित्रके साथ घूमैमे भी बहुत अच्छा लगैत छै जैसे मित्र जैसे पार्टी ओर्टीके राखल हय तऽ मित्रके साथ घूमए लऽ चलि जाइत छियै बजारमे होलै जैसे मित्रके जैसे बर्थडे छै तऽ ओहिमे बहुत सारा दोस्त हो जाइत छियै तऽ दोस्तके साथ घूमे लऽ चलि जाइ छियै होटलमे चलि जाइ छियै बहुत मस्ती करैत छियै पार्कमे घूमै लऽ चलि जाइत छियै बहुत जगह जेना घूमैके जगह छै नौलक्खा चलि जाइत छियै घूमै लऽ ई मित्र मित्रके साथ घूमैत छियै बहुत बहुत जगह घूमैत छियै बहुत तरह बहुत मजा अबैत छै मित्रके साथ घूमैमे आओर तरहक बात छै जे मित्रके साथ घूमएमे बहुत मन लगैत छै तरह तरहके बहुत खुशी होइत छै मित्रके साथ घूमैमे जेना लगैत छै बहुत बहुत दुनिया खुशीमे हर खुशी मिल गेल छै आओर तरहके बात छै सङ्गीत सङ्गीतो सुनैमे बहुत हमरा मन लगैत छै तऽ सङ्गीत बहुत तरहके अच्छा छै सङ्गीत हर केओके सुनैके चाही बढ़िआँ बढ़िआँ सङ्गीत भजन होलै ईसब सुनैके चाही गेमो खेलला से बहुत अच्छा होइत छै सिनेमा भी देखैके चाही जैसे बॉलीवुड देखैके चाही ई सब चीज देखैके चाही बहुत अच्छा मन लगैत छै गेम खेलला से गेम सङ्गीत हर केओके सुनैके चाही सङ्गीत जैसे भजन ओजन सङ्गीत सुनला से दिमाग दिमाग शांत रहैत छै हर केओ के सङ्गीत सुनैके चाही किआकि सङ्गीत सुनला से बहुत अच्छा महसूस होइत छै हर केओ सङ्गीत सङ्गीतके दिबाना रहैत छै सङ्गीत हर केओ सुनैके चाहैत छै ओ ओ भी अच्छा सङ्गीत सुनैके चाही सिनेमा सिनेमा सिनेमा सिनेमा भी देखना देखय के चाही सिनेमा देखैमे कोइ तरहके दिक्कत नहि रहैत छै सिनेमा हर केओ व्यक्ति अपन जीबनमे देखैत छै बूढ़ा से लऽ के बच्चा तक सिनेमा देखि सकैत छै खेल खेल जैसे बचपनमे जैसेकि आइ देखै लऽ मिलैत छै खेल जैसे बैट बॉल खेलै बैट बॉल खेलै खातिर एगारह गो प्लेयर होइके चाही जैसे शहर आओर गाँवके तुलनामे देखि देखल जाइ तऽ शहरमे बहुत कम जगह छै खेलै खातिर गाँवमे बहुत जगह छै खेलै खातिर शहर शहरमे बहुत प्रदूषित जगह रहैत छै गाँवके बाताबरण स्वच्छ रहैत छै गाँवमे गाँवमे कही भी खेल सकैत छी शहरमे आबादी जादा होने होनेके कारण बहुत कम जगह छै खेलै खातिर शहरमे शहर शहर शहर केओ भी चाहैत छै गाँवमे आके खेलिए आ आइयो हमरा देखै लऽ मिल रहलै आज कल भी कि शहर से लोग खेलै लऽ बैट बॉल गाँव आइ रहलै गाँवमे बहुत जगह छै खेलै खातिर ओहे लऽ गाँवमे रहनाइ हर केओ पसंद करैत छै अब लोग शहर से भागि भागिके गाँव आबिके रहि रहलै हन इएह से गाँव भी रहैके चाही गाँव भी रहैके चाही लोग गाँव जैसे हमहुँ गाँवेसे छियै बहुत तरहके बहुत खेल खेलैत छियै नुका छुपी होलै जैसे बहुत चोर चोर सिपाही खेल ईसब खेलैके चाही बहुत तरहके खेल खेलैके चाही हर केओके खेलैके चाही जैसे होलै सिनेमा भी देखैके चाही आओर दो दोस्तके साथ सिनेमा सिनेमा घूमै जाइ छै जैसे नया फिलिम निकललै तऽ ओ फिलिम सब दोस्त सब दोस्त दोस्तके बोलि दै छियै कि आइ घूमै लऽ जाइके छै तऽ सब दोस्त साथ घूमै लऽ चलि जाइत छियै ओ देखैत छियै फिलिम बहुत बढ़िआँ लगैत छै तऽ ओकर टिकट कटबैत छियै तब फिर जाइत छियै तब बैठके देखैत छियै फिलिम बहुत देर देखैत छियै जे फिलिम कम से कम चारि घंटा पाँच घंटाके फिलिम रहैत छै ओ फिलिम देखैयोके चाही सबकऽ फिलिम देखलासँ कोइ भी चीज सीख भी लैत छै आर केओ भी केओ भी बच्चा अपन जीबनमे कोइ भी तरहके फिलिम देखिके सीख सकैत छै पारिबारिक चीज या या बैपारिक चीज कोइ भी तरहके चीज सीख सकैत छै केओ भी बच्चा बूढ़ा होइ जबान होय केओ भी बच्चा सीख सकैत छै फिलिम देखलासँ फिलिमके बारेमे बताए सकैत छै फिलिम एक होलै कहानीके तरह होलै ओ हर बताएल जाइत छै आ ओ ओकरामे बहुत रास गीत भजन बहुत अच्छा अच्छा बोलल जाइत छै इएह ला केओके बूढ़ा से लैके बच्चा तक भी गीत सङ्गीत भजन आ सिनेमा देखैके चाही देखलासँ बहुत अंदरसँ मन खुश हो जाइत छै इएह से हर केओके देखयके चाही गीत सिनेमा आओर आओर मित्रके साथ घूमै लऽ जाइत छियै जैसे मित्र दोस्तके होलै बर्थडे होलै घूमएके चाही हर केओ बच्चाके घूमएके चाही जैसे जैसे हमरा भी मित्र छै कल घूमए लऽ गेलिए तऽ हमहुँ ओकरा साथ गेलिए घूमए बर्डडे रहए ओकरे साथ घूमए घूमए होटल गेलिए रऽ इहे लऽ सङ्गीत हमरा बहुत पसंद पड़ैत छै सङ्गीत जैसे बहुत तरहके सङ्गीत होइत छै हर केओके पसंद पड़ैत छै सङ्गीत सङ्गीत हर कोइ अपन सुनै लऽ चाहैत छै बूढा से लैके जबान तक सङ्गीत सुनैत छै आ सुनैके भी चाही सङ्गीत सुनलासँ मन दिमाग दिमागके शांति मिलैत छै कोइ तरहके दिक्कत नहि होइत छै सङ्गीत सुनैयोके चाही आओर सिनेमा भी देखैके चाही सिनेमा से बहुत किछु सीखो मिलैत छै बहुत चीज सीख भी लै छै चाहे बच्चाके बच्चा हो या बूढ़ा होए जबान केओ भी लोग हो सब किछु सीख लैके चाही सिनेमा देखैत देखैत मतलब एतऽ नहि छै जे देखि लेलिए मतलब कोन चॉइसके किछु सीख सकैत छियै की नहि सीख सकैत छियै देखैके चाही हर केओ व्यक्तिके देखैके चाही ओकर पोईंट पकड़ैके चाही कि ओहिमे की छै नहि छै ओ कि हमरा समझिमे आ रहलै कि नहि आ रहलै हर केओ व्यक्ति देखैके चाही एहन बहुत तरहके सिनेमामे बहुत चीज रहैत छै अच्छा चीज भी रहैत छै बढ़िआँ भी बहुत चीज रहैत छै देखैके भी चाही हर केओ व्यक्तिके देखैके चाही जैसे कि हम फिलिम देखना बहुत पसंद करैत छी जैसे होलै बॉलीवुड फिलिम होलै बहुत अच्छा छै हमरा सबके देखैमे एहि लै हम कहबै हर केओ बूढ़ा होइ चाहे बच्चा या केओ केकरो केओ भी हो सबके देखे के चाही फिलिम फिलिम देखलासँ बहुत अच्छा लगैत छै केओ भी आदमीके खेल होलै खेल तऽ खेल बचपन से बचपनमे हर केओ खेलैत छै मगर बड़ा होलाके बाद केओ केओ आदमी गेम खेलनाइ पसंद करैत छै किआकि सब अपन काममे जुटि जाइत छै खेल प्रति कोइ रहैत छै जागरूक केओ कामके प्रति रहैत छै खेल खेल बहुत रोमाञ्चक रहैत छै खेल खेलला से होइत छै की शरीरके एक्सर्सायज होइ जाइत छै आओर बहुत रास होइत छै जे मानसिक छमता मजबूत रहैत छै बहुत तरहके बात हो जाइत छै बचपनमे बैट बॉल बैट बॉल होलै जैसे नुका छुपी होलै फेर जैसे चोर सिपाही होलै बहुत तरहके खेल होलै ओ भी खेलैके चाही जैसे होलै जैसे बचपनमे चोर सिपाही हमहुँ खेलै रहिए बहुत रास देखै लऽ मिलै रहए आब तऽ बहुत कम मिलै देखै लऽ गेम बहुत कम खेलैत छै बच्चा पर खेलैयो खेलैके चाही आब नहि खेलैत छै बहुत रास दिक्कत हो जाइत छै जैसे बच्चा मानसिक कमजोर होइ जाइत छै गेम नहि खेलैत छै या घर से बाहर नहि निकलैत छै जिसके कारण बच्चा बहुत मानसिक कमजोर होइ जाइत छै आओर हर तरहके कठिनाइके सामना ओकरा करै पड़ैत छै